इक बारी असी गे हे उत्थें ते प्हाड़ें उप्पर ते सानूं उत्थें खानें ई लाई लैओ कि असें केह् हा लैते दा ते उत्थें घरै दा असी थोह्ड़ा आटा लेई गेदे हे आटे दे असें उत्थें बनाए रोट ते रोट कन्नै गुड़ बी लेई गेदे हे अस इ'यो साढ़ी बड़ी बड्डी सानूं उसी खाइयै सानूं बड़ी एनर्जी आई अस चली गे ते लाई लैओ के असें कम से कम घट्ट निं तां कोई पंदरां किलोमीटर चले होने असें एह् बड़ी बड्डी परेशानी ही